हा हा बस बस ठीकु आहे बिल्कुलु हा हा अछा

हा हा सभु सभु मां वटि तव्हां ईंदा न ॿिए किथे वञण जी ज़रूरत ई कोन पवंदव बच्चे खां वठी करे ॿुढे ताईं सभु कुझु मिलंदव तव्हांखे हा क्वालिटी इहे हुन हा हा ॾिसो न न ब्रेंडिड ब्रेंडिड में वेंदा आहियो त ब्रेंडिड बि आहे मूं वटि पर मूं वटि न लोकल में बि जामु सुठी सुठी शयूं अथव हुन ई रेट में हुनजी क्वालिटी में अघनि जो कुझु न आहे अॼुकल्ह कमु जी रही किथे आहे रिजनेबल पहिरीं खां ई घटि आहिनि ॾाढा रेट त चिंता ई न कयो न तव्हां अचो सर हिकु दफ़ो हा हा त न त हू त

हा बिल्कुलु हा बिल्कुलु मां हिन जो हा हो व्हाटसेप में जेको बिल्कुलु बिल्कुलु हा त मां तव्हांखे वैरायटी ॿुधाए थो मोकिले थो छॾियां व्हाटसेप ते तव्हां ॾिसी वठो त कीअं आहे वैरायटी जी ठीकु आहे ठीकु आहे न त अघु बि लिखी थो मोकिलियांव हा हा बिल्कुलु मोकिलियांव थो थोरे टाइम में हींअर ई ॾिसी वठो तव्हां खपे इएं ई वासप में मोबाइल ते मोकिलियांव थो मूं वटि तो सभु रेडी पियो हूंदो आहे हो सभु ॿारनि जे लाइ लेडिसूं जे लाइ हा हा सभु सभु मां त तव्हांखे भाई सुई खां वठी जहाज ताईं हा सुई खां वठी जहाज ताईं सभु सभु मिलंदो सभु सभु आहे बच्चे खां अदा उहो बि उहो बि हा हूअ हूअ बि वैरायटी मिली वेंदव ॾियणु करणु लाइ बि जेका बि खपेव हा हा हा सभु सभु सभु आहे मां वटि सभु आहे तव्हांखे मां चयुमि न सभु मिली वेंदुव दादा बाक़ी जेतिरी वैरायटी मां तव्हांखे मोबाइल ते मोकिलियांव थो थोरी न त बाक़ी तव्हां पाण साम्हूं खां अची वञो दुकानु ते त वधीक वैरायटी ॾिसणु मिलंदव हुते कुझु दिमाग़ु ई अलॻि लॻंदुव पोइ बि हा त मां ठीकु आहे न हुनजी त चिंता ही न कयो अघु जी त चिंता ई न कयो शइ मिलंदव सही आहे हा बिल्कुलु बिल्कुलु त मां मोकिलियांव थो हिन खे ॾिसो तव्हांजो मोबाइल चालू करे छॾियां अची विया हूंदा ॾह पंदरहां आइटम पंहिंजा बि अची विया हूंदा हा हा त मोकिलियो थी मांव हा हा हुनजी चिंता ई न कयो तव्हां हा बिल्कुलु पासवर्ड झूलेलाल अची वियो विच में त ॻाल्हि ई ख़तमु बिल्कुलु न न बिल्कुलु त सही ॻाल्हि आहे सुठी सोच आहे न बिल्कुलु सही विचारु आहे हो त त मां मोकिलियावं थी मांव मां मोकिलियां थो न वैरायटी तव्हां हिकु मिंट नज़र घुमाए वठो तव्हां नज़र घुमाए वठो अघु समेत आइटम सभु मोकिलियां थो मांव ॾिसी वठो ऐं मूंखे ॿुधायो त मां तव्हांखे उहो ही ॿुधायां थो ॾियांव तो साम्हूं साम पासे वारो हिनजो पर ॾिसी वठो चालू ई अथव हींअर ठीकु आहे हा हा मोकिले छॾियोमांव सभु ॾिसी करे ॿुधायो जय झूलेलाल जय झूलेलाल ओके ओके ओके जय झूलेलाल जय झूलेलाल जय झूलेलाल